नमस्ते सारें गी ते में हून तुसेंगी सनान्नी आं कि फिजिकल एक्सरसाइज़ ते योग बिच मतलब केह् अंतर ऐ ते जि'यां कि फिजिकल एक्सरसाइज अस्स करने आं जि'यां मतलब इग्जैम्पल दे तौर उप्पर अ'ऊं सनान्नी आं कि जि'यां साढ़े स्कूल बिच असेंगी एक्सरसाइज करांदे जि'यां कि तुसें दिक्खेआ होना सिट स्टैंड मतलब उठक बैठक करांदे ते उ'आं गै अगर असें गल्ल करचै योगा दी ते जि'यां साढ़े आसन न जि'यां कपाल भाती सूर्य नमस्कार आई गेआ ब्रजआसन आई गेआ एह्दे बिच केह् होंदा कि एह् जेह्ड़े आसन न एह् साढ़े अंदरां साढ़ियां मतलब असेंगी अंदरा दा ताकतवर बनांदे जि'यां कि फिजिकल एक्सरसाइज मतलब असें बाह्रा दा ठीक ऐ मेंटेन जेह्ड़ी शरीर ऐ ओह् साढ़ा मतलब मेंटेन रौह्ना ते ओह्दे बाद जि'यां अगर अस योगा दी गल्ल करचै ते योगा कन्नै केह् होना जि'यां अस ध्यान लाह्गे ओह्दे कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी इंद्रियां न ओह् सारियां जेह्ड़ियां मतलब इकदम ताजा होई जानियां ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा रक्त संचार होआ करदा बिल्कुल ठीक होना जि'यां अजकल ब्लड प्रैशर दी बमारियां बगैरा लग्गै दियां लोकें गी नमीं नमियां जि'यां जमाना ते उ'ऐ नेहियां बमारियां लग्गा दियां ओह् ठीक होई सकदियां जो कि फिजिकल एक्सरसाइज कन्नै फिजिकल एक्सरसाइज बी ठीक ऐ अपनी अपनी जगह् एह् बी ठीक ऐ मतलब जेह्ड़ा योगा ऐ ओह् साढ़े बड़े पिछले मतलब बड़ा पराना चलै करदा ऐ योगा बिच मतलब हर इक बमारी दा हर इक बमारी दा लाज ऐ योगा बिच सिर्फ कि योगा करगे अस जिन्ना योग जिन्ना अस योग करगे जिद्धर असें योग करना असें पंजाह् साल जीना अगर अस योग करगे ते योग करियै अस बीह् साल होर जैदा जी सकने आं मतलब इन्ने जैदा फायदे न योग करने दे जि'यां कि अजकल अज्ज तुस दिक्खो कि हर मतलब हर साल इक्की जून गी साढ़े भारत दे अंदर योग मतलब अंतरराश्ट्रीय योग दिवस मनाया जंदा ओह् इस्सै वास्तै बनाया जंदा कि लोग जेह्ड़े मतलब जागरूक होई जान उ'नेंगी पता लग्गै कि योग केह् चीज ऐ ते योग जेह्ड़ा पुराने पुराने समें बिच पुराने टैम बिच योग दा केह् मह्तब हा कि कि'यां लोक अस सुनदे आए अपने दादा कोला असें सभनें सुने दा कि फलाने दी जी सौ साल उमर होई ओह् जी दो सौ साल जि'यां ओह् कि'यां जींदे हे कि ओह् लोग जेह्ड़े हे ओह् योग करदे हे ओह् टाइम दे सबेरे समझी लैओ अजकल अस दिक्खने आं मार्डन टाइम भाई दस्स बजे शां पैह्लें कोई निं उठदा लेकिन ओह् लोग हे ओह् जेह्ड़े ओह् चार बजे उठदे हे चार बजे उठियै ओह् लोग ध्यान करदे हे योग करदे हे ओह्दे बाद सैर करदे हे सवेरे दी सैर जेह्ड़ी होंदी ऐ ओह् किन्नी जरूरी होंदी साढ़ी सेह्त वास्तै जेह्ड़ी जि'यां आखदे कि सैल्ली घाह् उप्पर चलना ओह्दे कन्नै साढ़े शरीर दी जेह्ड़ी रक्त संचार होआ करदा ओह् बिल्कुल ठीक होआ करदा उ'आं गै ओह् लोक हे जेह्ड़े ओह् सवेरे जल्दी उठियै योग करदे हे ते तां ई उं'दियां इन्नियां लम्मी लम्मी जेह्ड़ी उमर जंदी ही इ'यां इ'यै ऐ कि मतलब जेह्ड़ा योग ऐ ओह् साढ़े शरीर वास्ते बड़ा जैदा जरूरी ऐ